हेलो हँ हम न्युक्लियस इंग्लिश इस्कुलसँ बाजि रहल छी नमस्कार नमस्कार की बात अहाँ हँ हमर इस्कुलमे से अपन सेवा दिअ चाहैत छी बहुत बढ़िआँ तऽ हमर इस्कुलके किछु अपन अलग नियम कानून छै अपन अनुशासन छै ओहि अनुशासनमे रहऽ पड़त अहाँकेँ हँ आब जेना छै तऽ हमरासभ एखनि क्लास स्टार्ट करैसँ पूर्व प्रेयर सभ छात्रकेँ ठाढ़ कऽ कऽ प्रेयर करबैत छियै प्रेयर करेलाके बाद ओकरा हमसभ क्लासमे लऽ जाइत छियै जाहि क्लासक जे विद्यार्थी रहैत छै विद्यार्थी अहाँके जखन पढ़बै लए जेबै तऽ उठि कऽ ठाढ़ होयत अहाँकेँ गुड मॉर्निंग कहत तकर जबाब अहाँ देबै ओकर अभिवादन स्वीकार करबै विद्यार्थी अहाँसँ केना सीख रहलए अहाँकेँ ओकरा केना रिझेबाक अछि से टेक्निक तऽ अहाँकेँ स्वयं अपनावऽ पड़त ओ एकटा कला छियै पढ़ायब एकटा कला छियै ओहि सम्पूर्ण कलाकेँ ओहिठाम अहाँकेँ प्रस्तुत करय पड़त

विद्यार्थीक कहैत छै जे ड्रेस मने पोषाक साफ छै कि नहि ओकर नाखून साफ छै कि नहि ओकर ओकर कहैत छै जे चेहरा सजल छै कि नहि ईसभ चीजके ख्याल एकटा बाप जकाँ राखऽ पड़त अहाँकेँ तऽ एहि रूपमे अहाँ हमर इस्कुलमे आबि सकैत छी हँ हम चाहब जे अहाँकेँ से बढ़िआँ काज रहए ताहिसँ इस्कुलमे अहाँके नाम हुए अहाँक नामक सङ्ग हमर नाम जुड़ल अछि एकटा बातके ध्यान राखब हँ अहाँके ई जे कार्यशैली रहत ओहिसँ अभिभावक प्रसन्न होयत तऽ हमर विद्यार्थीके सङ्ख्या बढ़त आ इस्कुलके जामे तक कोनो टीचर लोकप्रिय नहि हेतै ओकर लोकप्रियता नहि बढ़तै इस्कुलके शिक्षक री रीढ़ छियै हमसभ अनुशासनसँ खाली देखरेख करबै लेकिन ओकर कैरियर अहाँ लोकनिक हाथमे छै हँ एहि चीजकेँ से बुझक एहि चीजके अहाँ ध्यान राखब आओर एकटा एकटा बात कहनाइ अहाँकेँ हम बिसरि गेलहुँ हँ ई भाषा जे छै ने से विद्यार्थी विद्यार्थी केना सीखत ओहि सम्बन्धमे से अहाँकेँ से ओकरा टास्क दिअ पड़त जे आइ आइ तोरा ई कहैत छै जे बना कऽ से अनबाक छौ आ काल्हि ई बनयबाक छौ ठीक छै तऽ गुड लक